मेरे एरिया च निं ऐ कॉलेज पर मेरे घरै कशा दूर ऐ कॉलेज ते चनैह्नी खुल्ले दा इक कॉलेज जेह्का साढ़े कशा इत्थां कोई त्रीह् किलोमीटर दूर ऐ ते उस कॉलेज दा नांऽ इयै किश डिग्री कॉलेज चनैह्नी ते ओह् कॉलेज ऐ नमां बने दा ऐंही बिल्डिंग गै बमना दी ऐहीं ओह् प्रॉपर नेईं बने दा ते मेरे घरा पढ़दा आं मेरे तातो दा इक जागत पढ़दा बाकी जिन्ने बी भैन भ्राऽ न उंदे ओह् सारी दी कम्पलीट होई ते सारे कशा बड्डा मेरे निक्के निक्के बाकी जेह्के नन्हे मुन्ने तां ओह् अजें स्कूल गै पढ़ा दे ते बाकी जेह्का पढ़दा तां ओह् उत्थें पढ़दा ते ओह् पढ़दा ते नुहाड़ा बी लॉस्ट ईयर गै चला दा इत्थें बाकी सारे स्टडी कम्पलीट करी गेदे फेमस कॉलेज निं ऐ ओह् नॉर्मल कॉलेज खुल्ले दा नमां ओह् ते साढ़े आस्तै ठीक ऐ ओह् साढ़े आस्तै फेमस गै होंदी उस स्हाबै दे आक्खेआ जा ते फेमस बी ऐ मशहूर बी ऐ बड़ा ते ओह् कॉलेज ते इत्थुआं त्रीह् पैंती किलोमीटर दूर ऐ ते कन्नै एह् बी केह् मिक्स कॉलेज ऐ कुड़ियां पढ़ी सकदियां ते जागत् बी पढ़ी सकदे सिर्फ ओह् निं ऐ की कुड़ियें दा जां जगतें दा मिक्स कॉलेज ऐ ओह् ते कॉलेज ठीक ऐ पढ़ाई शैल ऐ उत्थें मतलब ते ऐहीं बड़ियां एडमिशनां होआ दि'यां उस कॉलेज मतलब जागत अग्गें जा दे ते कन्नै अपने ग्रांऽ च होने दा फायदा बी ऐ ते कोई नुकसान निं होंदा ऐ अगर अपने ग्रांऽ च कोई कॉलेज खुल्ले दा होऐ उस दा असें ई बेनीफिट गै कोई नुकसान निं ऐ एह् कॉलेज खुल्लेआ हा तां साढ़े आस्तै गै शैल गल्ल ऐ कोई मंदी गल्ल निं ऐ ते जेह्का ओह् पढ़ा दा तातो दा मुढ़ा तां ओह्बी शैल ऐ पढ़ने ई जेह्का पढ़ा दा तां ओह्बी केह् आक्खदे जोर लाइयै पढ़दा कॉलेज उत्थें ओह् आक्खदा की पढ़ाई जेह्की शैल करांदे पढ़ाई एह् निं ऐ की मंदी करांदे शैल करांदे पढ़ाई ते उस कॉलेज दि'यां सारियां चीजां न जेह्कियां तां ओह् होंदियां सारियां खराब ओह् ठीक होंदियां खराब निं हैन ठीक ऐ नी इस कॉलेज पर असेंगी बड़ा प्राऊड ऐ ठीक ऐ